हम परिवारसँ घुमे बाबाधाम गेल छी पहिले जे गड़ी बुक हुलै बोलेरो तऽ बोलेरोसँ सिमरी नहाइ सोनाइ पानि लए के तऽ बाबाके पास गेल तऽ बाबाके पास जल ढ़ारली बाबाके ढ़ारके आओर तब बासुकीनाथ बासुकीनाथसँ ढ़ारके तब हमसब गेली तपोवन तपोवनसँ बहुते मन्दिर हय उ सबमे घुमली आओर उ सब देखली आओर गेली तारापीठ तारापीठसँ गेली से घुमे मायके मन्दिरमे तऽ पहिले मायके मन्दिरमे गेली पहिले नहा सोनाके ओकरा बाद परसादी पण्डितजीसँ बात कऽके ओकरा बाद कथी कहै छै लाइनमे बहुत भीड़ हय बहुत लाइन हय तऽ लाइन लगाके हमसब मायके मन्दिरमे गेली गेली मायके पास परसादी चढ़ैली घुमली हुवाँ हय सम समसान हय आदमी सबके जरबै छै बाबा सब हय बहुत दोकान सब हय आओर मायके मन्दिर सबमे बहुत ठम हय सब तरि घुमली फिरली सामान सब खरीदली आओर फेर घरमे आ गेली